पूर्णियाके अगर जलवायुके बात करी हमरा सब अगर जलवायुके देखबै तऽ बढ़िआँ अच्छा खासा रौदो होइत छै बहुत अच्छा रौद पड़ैत छै तहिना जाड़ो अच्छा भए जाइत छै ओकर बाद गर्मी सब देखबै तऽ काफी गर्मी पड़ैत छै आओर ई सब क्षेत्र जे खास करिके देखबै तऽ बरसाके लिए भी अच्छा खासा जानल जाइत छै एक सए पचास सेंटीमीटरसँ प्लस होइत छै किआकि देशोवासीके पता छै कि अपन बिहारमे देखबै तऽ खास करि कऽ पटसन सब जादा होइत छै आ बंगालके बाद अगर बंगालके बाद एकरे नम्बर आबैत छै पटसन पटसन सबके क्षेत्रमे अगर देखबै तऽ बिहारमे खास करिकऽ पूर्णिया कटिहारके इलाका आबैत छै किआ तऽ पानिके जरुरत होइत छै ओहि फसलके तऽ ओ से अच्छा खासा उपज भए जाइत छै तैँ खातिर देखबै तऽ एतुका वातावरण भी छै पानियो अच्छा छै हँ जहन धूपके समय छै गर्मी कऽ समय छै तऽ अच्छा धूपो आबि जाइत छै गर्मियों आबि जाइत छै तऽ ई कहि सकैत छियै एतुका मौसम दुनू टाइपसँ कहि सकैत छियै अहाँ हँ जखन बसंत रहैत छै तऽ बसंतो रहैत छै तऽ अच्छा खासा मौसम रहैत छै लेकिन गर्मी आर ई दुनू जे कहबै या बरसा ई जादातर एतऽ हैत रहैत छै आ खास करिके ई सटलो छै जादातर हिमालयके बगलेमे बिहार नेपालके बाद तऽ किछु असर ओतौको रहैत छै एतुका वर्षा सबके लिअऽ बगलमे जे छै बंगालके बगलमे जे छै बंगालके खाड़ी पड़ि जाइत छै तकरो असर आबैत छै तऽ ई कहि सकैत छियै मौसम बड़ा खुशनुमा रहैत छै अच्छा खासा मौसमो रहैत छै एतुका लोको ओहि हिसाबसँ जीवनयापन करैत छै किआकि बाढ़िके भी समस्यामे देखल जाइत छै बरसा इतना जादा भए जाइत छै कभी कभी कि बाढ़िके लगातार ई सब समस्या क्षेत्रमे रहैत छै बनल तऽ ओ सब भी देखि रहल छियै